हेलो

हाँ नमस्ते भाई साब भाई साब यह जूते सॉफ्ट दिखा दीजिए पाँच नम्बर के अरे कम से कम पाँच छह हज़ार के तो होने चाहिए यह हाँ जो बहुत पैरों में चुभे नहीं बहुत सॉफ्ट हों

नहीं जो नम नहीं यह हमें यह हमें नहीं चाहिए नम्बर एक के जूते चाहिए जो सबसे अच्छे जूते हों हाँ हाँ कम से कम सात आठ हज़ार पड़ जाएगा हो जाएगा बहुत हमको बहुत बहुत सॉफ्ट वाले जूते चाहिए जो पैरों में चुभे नहीं और चलने में जो है बहुत आराम और मुलायमदायक हों मेरा पाँच नम्बर लगेगा हाँ पाँच नम्बर लगेगा नहीं मिलेंगे पन्द्रह हज़ार के फिर पन्द्रह हज़ार तक मिलेंगे नहीं आप दिखाइए पैसे की चिन्ता नहीं करिए आप बस अच्छे दिखाइए जूते हाँ अब अच्छे हाँ आप नम्बर एक के दिखाइए पैसे की चिन्ता ना करिए पैसे हम लाए हैं पैसे हम देंगे नहीं हाँ हाँ नहीं हमको यह वाला कलर नहीं चाहिए दूसरा वाला कलर चाहिए यह हमको पसन्द नहीं आ रहे हैं दूसरा दिखाइए वही हमको पिन्क कलर दिखाइए

अच्छा अच्छा ठीक है जी ठीक है अभी देखो हम देख रहे हैं पैरों में डालकर तब हम बताएँगे हमको पसन्द आएँगे तो हम ले लेंगे

हाँ और जो और दो तीन कलर दिखा दीजिए आप जो सबसे अच्छा जूता हो आपकी दुक़ान में

अच्छा अच्छा अच्छा

जी ठीक देख रहे नहीं यही हमको पिन्क कलर पसन्द है यही आप पैक कर दीजिएगा आप इसका रेट बता दीजिए डिस भाई साब कुछ डिस डिस्काउन्ट नहीं हो पाएगा नहीं फिर भी कुछ तो हो जाएगा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा यही पैक कर दीजिए ठीक ठीक ठीक ठीक पैक कर दीजिए ठीक है भाई नमस्ते भाई